जी तुस मनीषा दी मम्मी गल्ल करा दे ट्यूशन निं आई कुड़ी अज्ज अच्छा बमार ही अज्ज में अज्ज में टेस्ट रक्खे दा हा आं अंऊ टेस्ट रक्खनी अंऊ टेस्ट रक्खनी अंऊ बमार होई जंदी ते तुस पटाये पढ़ना इनें ट्यूशन अंऊ टेस्ट रक्खनी ते अगले दिन एह् बमार होई जंदी भी आक्खदी मैड़म में बमार होई दी ही मेरी तरफा दौ पटाक लाओ इसी आं करेओ आं इनें बेड़ागर्क करी देना ना इनें पढ़ना ते अज्जकल इनेंगी फोन दित्ते दा ट्यूशन च बी टुच टुच फोनै उप्पर चुच टुच ते तुस शैल करियै इसी समझायो थोह्ड़ा ते में तां करियै फोन कीता की बाद बिच आई जंदी की मैडम में बमार होई दी ही पेपर बी आई दे इंदे हून आंदा जांदा इनेंगी किश निं ऐ खाल्ली खाना ते आं इंया इंया अग्गें पिच्छें घुम्मदे रौहंदे आं तुस ठीक ऐ ठीक ऐ चलो कल्ल आह्नेओ इसी चलो ठीक ऐ चंगा